ہاں مجھے یاد ہے کہ میں میں نے تو نہیں لیکن میری والدہ نے ہے نا اپنے زمانے میں اپنے سکے وغیرہ ان کے پرانے سکے نکلے تھے اور کچھ ڈاک ٹکٹس وغیرہ نکلے تھے تو اب جو ہم نے انہیں دیکھا تو ان کی ویلیو جو ہے اب وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے کہ سکوں کی ویلیو جو ہے اگر جو پرانا کافی پرانا سکہ ہے تو اس کی ویلیو اب ایک ایک روپئے کے سکے کی ہزاروں میں بھی بکتا ہے اور کچھ كچھ سکہ تو لاکھوں تک میں بکتا ہے تو اس اس کی قیمت بڑھنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا میں نے ماں میری والدہ نے جو ہے وہ سکے بیچے تھے اسٹیمپ ٹکٹس جو ہیں وہ بیچے تھے تو اس سے انہیں بہت زیادہ منافعہ ہوا تھا اور ہم نے اسے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا